हम सनातन धर्म को मानते हैं जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं हमारे धर्म में कई तरह की प्रचलित कथाएँ और इतिहास है जिसको हमारे धर्माओ लंबी लोग हैं वो मानते हैं और उसी के आधार पर बहुत सारे तीज त्यौहार बने हुए हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं जैसे रामायण की बात करें अब उस युग में हम भले ही ना रहे हों लेकिन आज भी रामायण इतनी प्रसिद्ध है कहते हैं कि जो दीपावली हम लोग मनाते हैं वो दीपावली रामायण जो है उस से जुड़ी हुई है जब राम भगवान को वनवास हुआ था और वहाँ से उनको सीता चोरी हो गई थी और रावण ने सीता मैया को चुरा कर लंका में ले गए थे फिर राम रावण का युद्ध हुआ और उन्होंने राम भगवान ने जब रावण का वध कर के सीता को वापस लाया जब वह अयोध्या लौटे तो उसे इस धूम धाम से पूरी सजावट कर के और बहुत ख़ुशी मनाई गई थी उसी से जुड़ा हुआ हमारा दीपावली का पर्व माना जाता है